में कठुआ शैह्र च रैह्ने आह्ली ऐ मिगी चिड़ियां दिक्खने दा बड़ा ही शौंक ऐ मिगी बड़ियां गै पसंद ऐं चिड़ियां अज्ज कल जमान्ने च चिड़ी ते लभदी बी निं ऐ जियां तुस दिक्खी सकने नमें टावर लग्गा दे जनसंख्या जियां जियां दिनो दिन जनसंख्या बधा दी इ'यां चिड़ियां बी घटी जा दियां जियां फोर जी फाइव जी आ दा हून में सुनेआ सिक्स जी बी आ दा ते चिड़ियां कु'त्थूं लब्भनियां जियां जियां नमें अविश्कार होआ दे इ'यां इ'यां चिड़ियां बी घटा दियां भला ते में पैह्लें जियां नानी घर जंदी ही निक्के होंदे जियां नानी घर चली जाना उत्थें बी चिड़ियें कन्नै खेलना चोग चूग पाई देनी दाने दूने पाने किन्ना इ'यां मजे मजे कन्नै रैंह्दे हे चिड़ियें कन्नै अज्ज कल ते चिड़ी ते लभदी बी निं ऐ नानी कन्नै फिर खेत्तर चली जाना नानी कन्नै जियां खेत्तर चली जाना ते उत्थें जंगले च दिक्खी लैनी चिड़ी चुड़ी उ'नें घौंसले बना दे होंदे बूह्टे पर ते बूह्टे पर जियां गर्मी दे मोसम च पानी पूनी लाई ओड़ेआ कोई चोग बी पाई ओड़ी ते इयां चिड़ियां अज्ज कल ते लब्भदियां निं पैह्लें बथ्थेरियां होंदियां हां जियां फैक्ट्रियां ऐं उं'दा बी गंदा धूआं आंदा किन्ना गै गंदा धूआं आंदा चिड़ियां चिड़ियां इ'यां मरी जंदियां बचैरियां ते मिलदियां गै निं ऐ

जियां जियां नमें अविश्कार होआ दे जियां नमें नमें फोन आ दे टावर लग्गा दे फैक्ट्रियां बना दियां इ'यां इ'यां पिछला स्टैप सारा खतम होई गेदा ओह्दी बजह् नै चिड़ियां बी सारियां मरी गेदियां इसलै चिड़ियां ते लभदी बी निं ऐ ते सानूं एह् लगदा ऐ ते मिगी इ'यां दुख लगदा थोह्ड़ा चिड़ियां भला होनियां चाहिदियां इस टैम बी होनियां चाहिदियां फिर अस सवेरै शाम्मी जन्ने होन्ने अपने खेत्तर उद्धर साइड असीं फिर बूह्टे पर कोई पानी पूनी लाई ओड़ेआ कोई चोग पाई ओड़ी इन्नी खास ते लभदियां निं होन जेह्ड़ी ऐ मेन मेन चलो उ'ऐ सेही उ'नें बचाने ताईं असीं मते तो मते बूह्टे लाने चाहिदे बूह्टे पर पानी टंगना चाहिदा कन्नै चोग पानी चाहिदी जियां ओह् ओह्दे कोल बचनी चाहिदी ओह् सगुआं जियां तुस दिक्खी सकने गर्मियें दे मोसम च किन्नी गर्मी पौंदी ऐ ओह्दे कन्नै बी चिड़ियां किन्नियां मरा दियां सानूं बूह्टे ते बूह्टे लाने चाहिदे जिन्ना बी होई सकदा सारें गी बूह्टे लाने चाहिदे मिगी निं लाने चाहिदे सारें गी लाने चाहिदे पर इयां लगदा दुख लगदा कि चिड़ियां बिलकुल खतम ई होई गेदियां न